भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम बाइक से गए हैं और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ हम जाना भी चाहते हैं तो हम मैं पहले आपको वह बता देता हूँ जहाँ हम बाइक से गए हैं जैसे बालोतरा बीकानेर जयपुर लोहावट यह सारी जगह है जहाँ बाइक से कई बार गए हैं और वहाँ पर यह गाँव से होती हुई सड़कें गुजरती हैं इसमें बहुत सारी हरियाली और जैसा कुछ नहीं आता सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान आता है तो यह करीब करीब एरिया पचास से सौ किलोमीटर के बीच में है और उसके अलावा हम ऐसी बहुत सारी यह जगह है जैसे लद्दाख है या मनाली है या मुंबई की सड़कें वहाँ हम जाना चाहते हैं और हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी यहाँ पर जा चुके हैं वह हमें अक्सर सलाह देते है कि तुम अगर आपको बाइक चलाने का शौक़ है तो आपको इन जगह पर जाना चाहिए जिसमें सबसे नम्बर वन पर स्पोर्ट आता है वह होता है वह होता है लद्दाख धन्यवाद